आओर क्या दिक्कत है इसमे अभी इसीमे काम करवा लो हँ हैलो अभी तो अभी मतलब काम तो चल चलि च चलिए रहल अइ अभी हमसभ फोर जी के प्रया हम नेटवर्कके बढ़िआँ तरीकेसे चला हम नेटवर्ककेँ बढ़िआँ तरीकेसँ चलाबैके प्रयास कऽ रहल छी हँ अभी तऽ काम चलिए रहलै ठीक धीरे धीरे विकास होतल जेतै